हाँ टाटा मोटर से बोल रहें आप हाँ मुझे जो है वो टाटा नेक्सॉन जो है वो गाड़ी ख़रीदनी है उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए थी आप कौन बोल रहे हैं नाम बता सकते हैं अपना अच्छा हाँ हाँ

अच्छा अच्छा

अच्छा

पैट्रोल वर्जन में

अच्छा

हाँ हाँ बे अच्छा और डिक्की में कितनी स्पेस है अच्छा हाँ और ये फ़्री सर्विसिंग कितनी देंगे आप

अच्छा

अच्छा तो जो ये इंश्योरेंस का ज़ीरो डेप्थ जो है इसका जो पैसा है वो गाड़ी के उसमें ही जोड़ा हुआ है कि अलग से उसका पेमेंट करना पड़ता है अच्छा

अच्छा और फ़ाइनेंस यदि होता है तो कितना पैसा जो है वो हमें देना पड़ेगा कुछ ऐसा है कि टेन पर्संट ट्वेन्टी पर्सेंट ऐसा कुछ देना है हमें बेस मॉडल के बारे में ही मैंने सोचा है

मैं टीचर हूँ तो उस हिसाब से मुझे फ़ोर वीलर की ज़रूरत पड़ रही है अभी फ़ैमली मेम्बर्स के लिए मेरी मम्मी जो हैं वो टू वीलर में नहीं जो है वो बैठ पा रही हैं तो उसके लिए मुझे चाहिए था तो मैं आपके शौरूम आती हूँ है ना फिर देखते हैं और फिर मैं बताती हूँ कि कैसा क्या करना है ठीक है ओके ओके ओके थैंक यू थैंक यू